जी नमस्ते जी अरे मैं यहाँ कोलघाट से बोल रहा हूँ आप की दूध की डेरी है जी भाई साहब मुझको दूध चाहिए था अच्छा कितने समय आप दूध पहुँचाते हैं नहीं कब कब मतलब आपके यहाँ से आप के यहाँ से कब कब दूध पहुँचाया जाता है तो शाम को ऐसा नहीं है ना की आप शाम को सुबह वाला दूध पहुँचा देंगे बच गया तो ठीक है हमारे यहाँ ठीक है हमारे यहाँ दो छोटे छोटे बच्चे हमारे हैं हाँ तो समस्या यह है कि देखिए अगर सुबह का दूध पहुँच देंगे या आप तो मान लीजिए शाम को गर्मा नहीं पाए फट जाएगा तो दिक्कत हमारे बच्चों को हो जाएगी पी नहीं पाएँगे हाँ जी देखिएगा कि शाम को जो अच्छा गाय का देते हैं या भैंस का बच्चे हैं तो हमको बच्चे हैं तो हमको एक लीटर दूध पर डे गाय का ही चाहिए हाँ बच्चे हैं तो गाय का ही दूध चाहिए और हमको शाम को जो गाय लगेगी उसी का दूध दीजिएगा ऐसा ना हो कि आप हमको शाम का बता के सुबह का दे दें हम पिला के बच्चों को परेशान हो जाए

और देखिए पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा ना हो क्यूँकि हम जानते हैं जितने भी लोग हाँ क्यूँकि पानी पी के ऐसा ऐसा जी जी अच्छा अच्छा

तब तो बढ़िया है भाई कब तब आपका दूध देने योग्य है अगर रेट क्या है आपका रेट कितना आपका है एक लीटर का सत्तर चल रहा है सत्तर रुपये तो ठीक है मतलब सत्तर है लेकिन कुछ ज़्यादा है कुछ रेट उट देख लीजिए अपने हिसाब से जैसे साठ हो जी जी नहीं महँगाई तो हो गई है सब चारा ऊरा बढ़ हाँ चारा ऊरा बढ़ गया है लेकिन फिर भी देख लीजिए साठ साठ रुपया लगा दीजिए अच्छा अब पाँच रुपये क्या दस छोड़ ही दीजिए पाँच क्या हुआ दस पूरा छोड़िए साठ करिए ठीक है तो और देखिएगा कह दीजिएगा जो आपके जिससे हम को पाँच बजे शाम को दूध ला कर दे देंगे हम पाँच बजे घर रहते हैं जी जी पाँच बजे रहते हैं हम आपको महीना महीना टाइम पर पैसा देते रहेंगे

ठीक ठीक ठीक है चलिए नमस्ते ठीक भैया नमस्ते